गांवगिऱ्यां वाठारांतलें खेळ आनी शारांतलें खेळ हातूंत भितर खूब फरक आसा कित्याक गांवगिऱ्यां वाठारांत जें खेळ खेळ्ळें वयतात तेतूंत एक गृपांत खेळ्ळें आसता उदाहरण सांगपाचे जाल्यार कब्बडीचो हो खेळ हो खेळ खेळटा आसतना एक सात प्लेयर आसतात त्या सात प्लेयरा खेळाडू भितर एक चुरस आसता आनी तेका धरप खेळप आनी एक एक स्वासाचेर आमी कंट्रोल कशें करप कब्बडी कब्बडी म्हणोन उच्चार करून जेन्ना आमी मुखार वयतलें दुसरें कोर्टांत वयतलें त्या वेळाचेर आमकां कितले वेळ पर्यंत तो श्वास आमकां कोंडून धरचो पडटा जेणें करून आपल्या शरीराक ऑक्सीजन कितलो आपूण त्या पुरवठो करूंक शकता हे एक तितूंत दिसून येता त्याच प्रमाणे दुसरें ओपोसीट जे हेतू भितर कोर्टा भितर जेन्ना आमी वयता त्या वेळाचेर आपल्याक खंयच्या तरी प्लेयर घेवन येवपाक जाय आपल्या कडेन जी शक्ती आसा आपल्या कडेन जी युक्ती आहां ताचो उपयोग करून त्या प्लेयराक आपूण कसो तरी बाद करून येतलो हे एक तकलेंत धरूनच तो कब्बडी हो स्वास घेन ओपोजीट कोर्टांत भितर वयता आनी परत येत आसतना ताका कितें तरी घेवूं जाय हो तेगे एक मुख्य उद्देश आसता आनी जेणें करून तेची शरिराची हालचाल एवडी फास्ट जाता की तेका कम्प्लीट शरीर तेचें एक्ससाइज म्हणून तयार जाल्लो आसता म्हणून कब्बडी हो खेळ गांवगिऱ्यां वाठारांत ज्यास्ती ज्यास्त प्रमाणांन खेळ्ळो वयता तो शहरांत खेळ्ळो वचना शहरांक वेगवेगळें खेळ खेळ्ळे वयता उदाहणाक बॅडमिन्टन खेळटाय किंवां बास्कॅट बॉल खेळटाय हातूंत भितरलें पेक्षाय म्हाका कब्बडी हो खेळ जो आसा तो खूब म्हत्वाचो आहां शरीराच्या दृश्टीन किंवां एक्ससाइजच्या दृश्टीन हाचो फायदो खूब्ब जाता त्याच प्रमाणे आनी एक हो विटी दांडू म्हण किंवां लगोऱ्यांचो खेळ म्हण अशें वेगवेगळें खेळ जे आसाय दोरी वयरची उडी म्हण अश प्रकारचें वेगवेगळें जे जे खेळ आसाय त्या खेळांतल्यान शरीराक व्यायाम मेळटा आनी तितूंतल्यान नाॅलेज मेळटा उदारणाक आनी सांगपाचें म्हणल्यार लगोरी लगोरी हे आपूण एकाग्रता म्हणजे आपूण तें लगोरी कशें पध्दतीन फोडटलो आनी आपल्याक ताचो लाभ मेळटलो आनी आपूण तेका बाकीचेय विरोधी जे घडये तेंकां कशें पध्दतीन आपूण चुकयतलो हे एक युक्ती त्या लगोऱ्या भितर दिसोन येता कित्याक की लगोरी फोडली की आपूण तेका परत ती रचपा जाय आनी ती रचता आसतना आपल्याक दुसरो विरोधी जो गट आहा तो आपल्याक प्रतिकार करता त्या वेळाचेर ती युक्ती लडोवपाची आनी एक धांवपाची एक कला त्या बद्दल तयार आसता की एक्ससाइजीच्या दृश्टीन आनी तें एकाग्र जावन एकाग्र जान ती लगोऱ्यो कश्यो मांडटलें परत पुर्व स्थिती कशी येतली हे एक युक्ती त्या लगोऱ्या भितर दिसून येता अशें प्रकारचें विटी दांडू सुद्दां अश्याच प्रकारचो गॅम जे आहा हांगां ती विटी दांडू मारली की ते आपूण खंयचे कडेन पावतली आनी तितूंत आपल्याक कितले पोइंट्स मेळटलें हेय ह्या भितर आसा म्हणल्यार ज्यास्ती ज्यास्त गांवांतले जे खेळ आसाय तितूंतल्यान शरीर आनी मन हे दोनीय तयार आसताय आनी खेळा भितर एक असो आसा की शरीर आनी मन ही दोनीय जेन्ना तयार जाताय त्या वेळाचेर ती गॅम आपूण उत्कृश्ट रित्या ती पार पाडू शक्ता हे आपले कौशल्य त्या गॅमी भितर दाखोवू मेळटा तशें खेड्या शहरां भितर तशें आसना शहरा भितर मोजकेच लोक थींगा खेळटात आनी तो जितले एक्सीसायजीचो असो गॅम आसना पूण हे गांवगिरें वाठाराचें गॅम गॅम खेळ्ळे आसता आनी तें मातयेंत खेळ्ळें आसलें कारणान ज्यास्तीत ज्यास्त तेचो आपल्या शरीराक फायदो जाता